हाँ हैलो जी आप कारपेंटर बोल रहे हैं जी हम उषा जी बोल रहे हैं उदयपुर से जी जी कह रहे हैं कि हम तो लकड़ी का जो है सो मतलब डीलिंग करते हैं ठीक है आप लकड़ी लकड़ी के सामान में क्या क्या बनाते हो

देखिए हमरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारा ऑर्डर रहता है जैसे पलंग हो गया उसके बाद सोफ़ा हो गया कुर्सी है टेबुल है बहुत सारा ऑफर मतलब ऑर्डर आता ही रहता है आपका नम्बर एक जगह से मिला था जैसे कि आप के पास कारीगर वगैरह भी है ठीक ठाक कह रहे हैं अच्छा अपने भी यही काम करते हैं अच्छा कह रहे हैं कि इस लकड़ी का अगर अलमिरा बनाना हो तो हो जाएगा आपके अलमिरा जो है किस टाइप का आप बना सकते हैं लकड़ी जो है अलमिरा में जो लकड़ी जो दीजिएगा वह किस चीज़ की लकड़ी का बनाइएगा हाँ तो जैसे लकड़ी का जो है हमको मतलब मान लीजिए कि अलमिरा इस से कब खराब ना हो जल्दी तो उसके लिए तो शीशम ही अच्छा होगा हमको हाँ हमको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए ऐसा ऑर्डर तो और भी है पहले एक जो है डिजाइन बढ़िया सा अगर आप हमको बनाकर के दे देते है ना तो उसके बाद जो है जो भी ऑर्डर मेरे पास आता है वह सब हम आप ही से करवाते और आपका भी रोज़गार लगातार चलता रहता और हमारा भी काम चलता रहता बढ़िया क्वालिटी में काम हो जाएगा हाँ हाँ हाँ तो देख हाँ बोलिए बोलिए देखिए आपसे पहली बार हम समझिए कि जुड़ना चाह रहे हैं वैसे काम तो मेरा कारोबार तो काफी दिनों से चलता है समझे ना अलग अलग से हम करवा रहें तो पहली बार आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो इसीलिए हम कहेंगे कि पहली बार अगर आपको हम काम के लिए हम दूसरे कस्टमर का नहीं दे रहे हैं पहले हम अपना घर के ही यूज के लिए ही आपसे दे रहे हैं तो अगर आप ढोंग से अगर काम कीजिएगा तो आपको हम रेगुलर भी काम देंगे

चलिए ठीक है और सुनिए ना ठीक है तो आपको हम ऑर्डर जो है है ना आपको हम मिलते हैं तब फ़िर ऑर्डर देते हैं ठीक है ठीक है मिलकर के ऑर्डर देते हैं आपको ठीक है